गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया जोबोद रंजानायनि मोनसे आयदा मानोना रंजानायजों मानोना गेलेनायजों मानसिफोरनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो गेलेनायजों गावनि देहा फोरखौ माने गोग्गो खालामनो हायो बेजों लोगोसे मेंनाय देहा गेलेनानै मेङोब्ला देहाया देहानिफ्राय देहायाव थानाय गाज्रि हांफोरखौ माने जों गोग्गो बारजों बाराहाय जोंनि देहा बिखा संख्ल' सिङाव हाबनानै जोंनि देहाखौ गोरा खालामो गोजोनग्लाय होयो बेबायदिनो गोथौ गामिफोराव गामि ओनसोलफोराव माने गेलेनाय आयदाखौ जोबोद माने रंजानायनि मोनसे आयदा होननानै साननाय लायो